नमस्ते भैया मुझे लोन चाहिए सोने पर लोन चाहिए सोने पर सोना जी पापा की तबीयत खराब है इसीलिए पाँच लाख पचास ग्राम जी अच्छा ठीक मैं बढ़ा कर दे दूँगी जी आप भी बताइए अपना ठीक मैं जमा कर दूँगी इसलिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सही लगा लीजिए मेरे पापा कि तबीयत खराब है इसीलिए मैं ले रही हूँ मेरे पापा कि तबीयत खराब है इसलिए ले रही हूँ वर्ना मैं नहीं लेती बैंक आपका कितने बजे खुलेगा हम कितने बजे तक आ जाएँ ठीक

ठीक ठीक भैया लोन मिल जाएगा न